हाँ नमस्ते भैया मेरा नाम मोहम्मद इरफ़ान है आप किचेन किंग से बोल रहे हैं मेरा कुछ ऑडर था जो कि आप को आपके यहाँ ऑर्डर देना था क्योंकि मुझे डिलीवरी चाहिए उस खाने का नाम नोट कर लीजिए एक बर्गर है और दो फुल फुल वो है चाउमिन एक पिज्जा और एक मक्खन कड़ी चिकेन लॉलीपॉप तीन और दो रोटी और क्योंकि मैं अभी घर पर हूँ नहीं घर पर पहुंचने से पहले मुझे डिलीवरी हो जाना चाहिए थोड़ा अर्जेंट है क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं आया हूँ और ध्यान से भेजिएगा ताकि खाना कोई गिरे ना क्योंकि मुझे घर पर जाने से पहले अपने दोस्तों से मार नहीं खाना है फिर बहुत मारेंगे वो मुझे ऑर्डर देना है आज प्लीज़ भैया आज करा दीजिएगा जल्दी घर पहुंचने से पहले मैं दस मिनट में घर पहुंच जाऊँगा उससे पहले आप ऑडर करवा दीजिएगा डिलीवरी के लिए निकलवा दीजिएगा ठीक है भैया